धोरोम धोरोमा जोंनि थाखाय गोनांथार जेनेबा न'खर संसार दानायाव आरो जोंखौ खुसि गोजोन लाखिनायाव साब सिखोन लाखिनायाव धोरोमा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां धोरोमखौ जोंनो नांगौ जेनेबा धोरोम गैयाबा जोंनि न'खर संसार बा माबाफोरा आलाय सिलाय जालाङो जोंनि जानाय लोंनाय माबाफोराबो आसार खान्थिफोराबो गैया जालाङो बेनिखायनो जोंनो धोरोमखो गोनां लोगोसेयावनो धोरोमजों जोङो साफ सिखोनखौबो लाबोनो हायो जेनेबा जोङो सिगाङो सिगाङो जोङो माबामोन मा होनो धोरोमा जोंनिया एसे आलाय सिलायमोन आरोखि साब सिखोन गैया ओरैनो जानला मनला बिदिमोन दा खिन्थु समजों लोगोसे धोरोमाबो सोलायलांनायजों लोगोसे जोङो जोंनि जायगायाव जोङो बा जोंनि न'खराव जोङो धोरोमजों लोगोसे साफ सिखोनखौ मोनफालांबाय जेनेबा सिगाङो जोङो खिनानै हासुनानै दुगैयामोन ओरैनो थासोम जासोम जायोमोन नाथाय धोरोमखौ जों बजबनाय लोगो लोगो बेफोरनि माबाखौ जों गारलांनो हाबाय दा खिनानै हासुनानै जों दुगैयालासिनो थानो हाया धोरोमा जोंनि थाखाय ओंखायनो जोबोद गोनां लोगोसेयावनो धोरोमखौ धोरोमजों जोङो गोबां सान्थिबो मोननो हायो लोमजाबा साजाबा इसोरखौ गाबज्रिबा जोङो इसेबाबो सान्थि मोनो बेनि थाखायनो जोंनो धोरोमा गोनां बिदिनो धोरोमखौ जों जोंनि गामियावबो सिगां बिदिनो गोबां आलाय सिलायमोन बाथौ धोरोम लानानै दायो गामियाव जोंना सान्थिया फैसिनबाय खौसेथिया फैबाय ओमफ्राय गावजोंगाव नांज्लाय खमलाय बुलाय सोलाय बेफोरबो जोंनि जायगायाव गैला बेनिफ्राय जानाय लोंनायफ्राबो बहुद कनट्र'लाव फैबाय जौ लोंनाय जुमाय ओंखाम जानायफ्राबो कनट्र'लाव फैबाय ओमफ्राय बाराय लानानै बाराय जोङो जोंनि जायगायाव निरामिस जानाया सोलिबाय थायो ओमफ्राय बाराय लानानै बाराय जायो बिदिनो जोङो जोंनि जायगायाव सान्थिया जोंनि गामियाव सान्थिया दा सान्थियैनो दङ सान्थिखो जोङो मोननो हादों धोरोमखो लानानै